हम ओप्पोके मोबाइल एगो लेले रहलियै जौन चौदह हजारमे हम लेले रहियै आइसँ एक साल पहिले तऽ एकर बैटरी पावर छै बहुत अच्छा चलै छै आओर चार्जर भी बहुत ओरिजिनल देले छलै जे अभी तक चल रहल हय आओर एकर कैमरा भी बहुत लाजवाब हय अच्छा लगै छै आओर फोटो भी कभी भी नहि फँसै छै चारि जी बी के रैम छै आओर हम देखै छियै कि रैम मे कोइ दिक्कत नहि होइ छै कहूँसँ मोबाइल नहि फँसै छै ओप्पो कम्पनी बड़ी नीक छै बहुत बढ़िआँ छै अहाँ सब भी लेके ले के कोशिश करियौ अहाँ सब भी देखियौ ओप्पो मोबाइलके विशेषता हम बता रहल छी कि हम लेले छी एक साल पहिले तब हम जानै छियै मोबाइलके बारेमे कतहु नहि फँसै छै आओर बहुत अच्छा तरहसँ फँसै छै नहि आओर बहुत भयङ्कर फोटो भी अच्छासँ अबै छै